برے كام كرنا وغیرہ اس كو سدھارنے كے لیے ہمارے علاقے میں كئی مراكز بھی ہیں اور كئی پرائویٹ كلینک بھی ہیں ذہنی صحت کے مسائل كو حل كرنے والے مراكزمختلف قسم كے ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ كلینكس یہاں ماہرین ذہی صحت كی تشخیص اور علاج فراہم كرتے ہیں ان میں ماہر نفسیات ماہر روانیات نیورولوجسٹ اور دوسرے ماہرین شامل ہیں اس كے علاوہ روایتی اسپتال ان اسپتالوں میں ذہانتی صحت كے مسائل كی بہترین دیكھ بھال فراہم كی جاتی ہے اس كے علاوہ نفسیاتی معاونت كے مراكز ان مراكز میں عموماً ماہرین نفسیاتی معاونت فراہم كی جاتی ہے جو لوگوں كو مختلف ذہنی مسائل كے ساتھ مدد فراہم كرتے ہیں نفسیاتی صحت كے لیے خصوصی تربیت یافتہ ماہرین بھی اس میں كافی مدد كرتے ہیں